आं हॅलो हांव श्रिती आमशिकर एक विद्यार्थी आसा तुमची गणपती करपाची चित्र शाळा आसा न्ही हां तर हांवें तुमचें नांव खूब आयकलां तुमी गणपती कसो तयार करतात ती प्रक्रिया कितें हें तुमी थोडक्यांत म्हाका सांगपाक शकतात आं हय हय हें आयकून म्हाका खुबूच उत्सुकताय म्हजी वाडल्या तर हांव आनी म्हजी एक इश्टीण आनी दोन दिसांनी तुमचे चित्र शाळेन येतात जाता न्ही हां देव बरें करूं आमी दोन दिसांनी येतात जाता बरें तर हां हां बरें हां बरें